औ औ जोंनि फरेखा जानोसैमोन गोरलैफोरना फरायनायानो बारा फरायनाय जायाखै थिउसन होनायबो जायाखै नवावनो इसे इसे फरायो आंबो फोरोङो ओमफ्राय बारा मोजां फर फोरोंनो रोङा रोंजोबा आंबो बर'खौसो फरायजेनदोंमोन ए जोंना थिउसनबो होनो हायाखै दा होयाखै ओमफ्राय आंबो मोजां फोरोंनो रोंजोबा इसे इसे हायो ओमफ्राय औ इंलिसफोरखौ इसे बारा हाजोबा औ जाबोदोंमोन बि बिल' मोनदों जोंना बाबुआ

इसे इसे हायोमोन औ औ औ औ जोंना नखरावबो बारा गैया नालाय ओंखायनो थिउसनखौबो होनो हायाखै

औ इसे एनै फोरोङो

औ

औ औ दे दे